आं सासे बाथौ धोरोमारि दा बाथौ धोरोमारि हिसाबै आंनि मिथिनायाव आरो आंनि न'खराव फालिबोनायाव आं बेखौनो नुदों जोङो सासे गुरु लानानै बेयाव सिगां सिगां सिजौ गायनानै आरो सिरिबा औवानि मोनसे बेरा दुमनानै आरो बेयाव थुलुंसि आरो जाथ्रासि आरो मोनसे त्रिसुल गायनानै बेखौ जोङो सिथ्लानि गेजेराव गायनानै बेखौ जोङो खुलुमो बेजों लोगोसे जोङो इसिं गायसन्नानै लायो साहाथिं बेयाव माइनाव बोराय माइनाव बुरै थायो जोमोन बोराइ जोमोन बुरै गोमोन बोराइ गोमोन बुरै बेखौ जोङो इसिंआव दोन्नानै जोङो बेखौ खुलुमो लोगोसे आरो बिमा बिस्वहरिखौ बारि खनायाव बेखौ थिसन्नानै बेखौ खुलुमनाय जायो बिदिनो आफा गनेशखौबो साखाथियाव दोन्नानै खुलुमो बेयो गोबांनि गेजेराव गोबां आलादा आलादाखौ जों नुनो मोनो

बेयो सरासनस्रायै आंनि न'आव फालिनाय मोनसे नुथाइ आरो बेयाव जोङो बिबार बाथौ हिसाबै साजायनाय होनोब्ला बाथ्राया बेनो जोङो सल्ल' पाथिल बेयाव मोदाय दावदायफोरनो मोदाय मोदायजोफोरनो आफा बोराय बाथौ एबा शिब महादेबनि महादेबजों लोगोसे गुबुन गुबुन सा जिद' मोदाय दावदायफोरनो बेहाय फुल प्रसाद होनाय जायो आरो बेयाव माखासे हुदा होन्नानै बुङोब्ला माखासे बारायफ्राव जेरै निरामिस थानाय बेखौ जों नुयो आरो मोदाय दावदायनो बावनाय प्रसादफोरखौ उनाव बोखांनानै बेखौ जों सुबुंफ्रा जायो बे जोंनि मोनसे हुदा आरो मोदाय दावदाय खुलुमनायनि सिगां जों गोसो गोथारै निस्थारै दुगैयै लोबै इसोरखौ फुजियो बे जोंनि मोनसे हुदा आरो बेजों लोगोसे बोसोर गोदान फुरनिमा अमाबस्या बिस्तिबार बेजोंनो दमासि आमथिसुवा बायनानै फोथारनानै फुजा होनाय ओंखाम गोर्लैयाव मोदाय दावदायनो बावनानैसो जोङो गोदान ओंखाम एबा ओंखाम गोर्लै जानाय बेफोर जोंनि बर'नि मोनसे धोरोमारि मोनसे त्रेदिसनेल मोनसे काल्सार दा बेखौ आं नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो गोबांथार बाथौनि गेजेराव बेयाव फाराग दं बोलि बाथौ बिबार बाथौ ब्रह्म बाथौ दा हयत' गुबुन गुबुननि गेजेराव गुबुन गुबुन हुदाफोर दं दा आंनि सरासनस्रायै मिन्थिनाय बे बाथ्राखौल' आं बेयाव बुंथिनानै दोन्थ'बाय